हाँ हमारी कई सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं जैसे की हमारे यहाँ पर नवरात्री पूजा होती है उनकी अष्टमी पर हम लोग उनकी लिए जो भोग बनाते हैं वह हमारा इस्पेशल होता है और हमारे यहाँ पूर्णमासी की पूजा में हम लोग जो पूजा करते हैं उसमें हमारा पंजीरी और पंचामृत का ही भोग लगता है और हमारे यहाँ पूजा पाठ में कई पालन होते हैंं जैसे की पूजा पाठ में महिलाएँ महिलाएँ रजस्वला दोष जो होती है तो वह पूजा नहीं करती हैंं और यह वह उस जगह भी नहीं जाती हैंं उसका पालन करती हैंं